अ'ऊं सुमित रियासी जिला दा बोल्ला ना गल्ल करने आं अपनी सेह्त उप्पर ते सेह्त उप्पर सेह्त बड़ी जरूरी ऐ ते अऊं गल्ल करना कि हून जेह्का नमां सिस्टम चलेआ जेल्लै गौरमैंट दा हैल्थ केयर दे आस्तै ओह् बड़ा अच्छा चलेआ अ'ऊं तुसें ई सनाना चाह्ना आं अज्ज तों दस्स पंदरां साल पैह्लें दी गल्ल ऐ इत्थै रियासी जिला साढ़ा ग्रांऽ ऐसा ऐ जित्थै बड़े सारे लोक जेह्के केईं बमारियें कन्नै जिं'दी मौत होई जंदी ही जां किश ग्रस्त होई दे ते उं'दा इलाज निं होई पांदा हा ओह् लाज की निं होई पांदा हा ओह्दा कारण हा साढ़ी इत्थै मैडिकल फेसिलिटी बड़ी घट्ट ही जियां की अस्पताल निं हे जां डिस्पैंसरियां प्राईवेट अस्पताल इं'दी कमी होने दे कारण जिं'दे कारण केह् होंदा हा कि साढ़ी केईं लोक जेह्के केईं बमारियें कन्नै ग्रस्त होंदे हे और केइयें दी मौत बी होई जंदी ही केईं सारे बमारियां लग्गी जंदियां हियां जि'यां मौसम चेंज होंदे मौसम चेंज होने दे कारण केईं सारी बमारियां जेह्कियां लगदियां हियां ओह् लगदियां हां ते बाद ऐसा होंदा हा कि केईं सारे लोग अपना लाज नेईं करी पांदे हे ओह् की निं करी पांदे हे ओह्दा कारण हा मैडिकल जेह्की फेसिलिटी जि'यां अस्पताल होई गे डिस्पैंसरियां होई गेइयां एह् बड़ियां घट्ट हियां बट अज्ज दा दौर बिच ऐसा ऐ कि हर इक दस्स किलोमीटर उप्पर जां पंदरां किलोमीटर जां बीह् किलोमीटर दे एरिये बिच डिस्पैंसरियां खुल्ली दियां अस्पताल खु'ल्ले दे जेह्दे कारण साढ़े रियासी ग्रांऽ च बड़ा अच्छा मैडिकल फैसिलिटी दा जेह्का इक असें गी तोहफा थ्होएआ ऐ जेह्दे कारण केईं लोक अपनी मतलब अपनी बमारियें दा अपना बमारियां दा लाज करी सकदे होर अपने आप गी बचाई सकदे